हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ लोगों को एक बार अवश्य जाना चाहिए जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की तो राजस्थान में जयपुर सिटी जयपुर सिटी में जयपुर को एक पिंक सिटी कहा जाता है और पिंक सिटी कहे जाने के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी घूमने लायक भी चीज़ें हैं जैसे जल महल है हवा महल है जंतर मंतर है भूल भुलैया हैं और जयपुर से थोड़ा सा आगे चलें सौ किलोमीटर से दूर तो खाटू श्याम जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए उमड़ते हैं और वहाँ का महत्व ये है कि ग्यारस के दिन बाबा के दर्शन करना मतलब शुभ माना जाता है और ग्यारस के दिन ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है और गुजरात की बात करें तो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है कच्छ का जो समुद्र किनारे स्थित है और काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं जो बाबा भोलेनाथ का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते है और महाराष्ट्र में रायगढ़ का क़िला है दौलताबाद का क़िला है और वहाँ पर बारा ज्योर्तिलिंगों की स्थापना है घृष्णेश्वर नाम से जाना जाता है जिसको एक भद्रा मारुति का मंदिर है और दौलताबाद का क़िला है पाणचक्की है वहाँ से कुछ दूरी पर चले जाएँ चला जाए तो वो अजंता एलोरा की गुफ़ाएँ जिसका इतिहास में काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है और देखने से भी अच्छा लगता है वहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ोरी माता का मंदिर है जो बहुत ऊँचाई पर स्थित है वहाँ पर रोपवे वगैरह भी लगे हैं वहाँ पर मेला लगता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए और काफ़ी जो है जो लोगों की वहाँ पर मनोकामनाऍं पूरी होती हैं और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है काशी विश्वनाथ का मंदीर है बनारस में और अयोध्या जी है जहाँ राम जन्मभूमि है मथुरा जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था व्रन्दावन है और चित्रकूट है तो इन सब चीज़ों पर आदमी को एक बार अवश्य जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं यहाँ पर हर बारह साल में कुंभ का मेला लगता है जो हर बारह साल में एक ही बार लगता है और अपने बा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से सौ डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना है जहाँ पर नर्मदा किनारे एक बहुत ही बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और भगवान भोलेनाथ की वहाँ पर शिव लिंग की प्रतिमा इस्थापित की गई है और काफ़ी विशालकाय मंदिर बना हुआ है और वहाँ से कुछ दूरी पर पचास साठ किलाेमीटर की दूरी पर हनुवंतिया टापू है जो पुनासा डेम पर बना हुआ है वहाँ पर लोगों को बोटिंग वगैरह नाव में बैठकर घूमना काफ़ी मतलब समुद्र जैसा माहौल लगता है वहाँ पर जाने के बाद में और वहीं से थोड़ा सा कुछ दूरी पर चला जाए तो खंडवा नामक एक सिटी है खंडवा में दादाजी धुनीवाले की एक कुटी है जहाँ वहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए आते हैं और मेरा मानना है कि लोगों को ऐसे स्थानों पर एक बार अवश्य घूमने जाना चाहिए और अपने तमिल नाडु में बात करें तो तमिल नाडु में श्री वेंकटेश्वर भगवान का काफ़ी अच्छा मंदिर है जो तिरुपती के नाम से प्रसिद्ध है तिरुमला में और आन्ध्र प्रदेश में श्री साई बाबा का जन्म स्थान माना जाता है पुटपर्ती नाम से प्रसिद्ध है वो और लोग यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं दूर दूर से और अपने